मूंखे ड्राइंग जो शौ्क़ु बचपन खां ई हो ड्राइंग ॾाढी सुठी हूंदी हुई त स्कूल में टीचरूं बि चवंदियूं हुयूं ड्राइंग ॾाढी सुठी आहे और मतिलबु हिक हिक ॿार खे ॾेखारणु सेखारणु चवंदियूं हुयूं टीचर कि तव्हां सेखारियो और ॾाढी सुठी ड्राइंग में रूची हुई नम्बर बि सुठा मिलंदा हुआ इन करे ड्राइंग में तमामु घणी रूचीअ जे करे टीचरूं बि ॾाढो प्यार कंदियूं हुयूं नंढिपुण खां औ हिन जो कलाकारु आहे प्रसिद्ध कलाकारु लीयो नार्डो द विची